पहिलुका लोक सब जे छै चूल्हापर खाना बनबै रहै लकड़ी तकड़ीपर कोयलापर बनबै रहै ई सबपर जे बनबै छै खाना अथी कोयला तोयलापर एकरासँ जे धुइयाँ निकलै छै ओकरासँ बहुते हानि होइ छै बहुते अथी दुर्गन्ध छै दोसर दोसर गन्दा गन्दा गैस निकलै छै जकरासँ जे छै माय ताय जे छै उ सब भाय बहिन उ सब बहिन तहिन माय ताय सब बीमार भए जाइ छै उ ओकर धुइयाँसँ इसीलिए जे छै अभीके जे छै लोकसब गैस तैसके यूज करै छै गैसमे धुइयाँ नहि दै छै ओते करिया तरिया धुइयाँ जे निकलै छै उ चूल्हा तुलहापर ओते नहि निकलै छै गैस तैस पर धुइयाँ तुइयाँ इसीलिए जे छै गैसपर खाना बनाना चाही आओर अथी गाँव सबमे छै अभीयो जे छै बहुते लोक चूल्हेपर खाना बनबै छै ओकरा अरके जे छै कहना चाही कि चूल्हापर ओते अच्छासँ खाना नहि बनै छै खाना बनै छै अच्छा लेकिन उ जे छै ने बहुत हानिकारक छियै उ सब चीज खाना नहि खाना चाही चूल्हा तुलहाके खाना छै खाना उ अथी छै बनना चाही तऽ अथीपर अथी गैस तैसपर खाना बनना चाही आओर उ सब जे छै गैसपर खाना बनै छै तऽ अच्छा अथी कोइ हानि तानि नहि छै गैसपर गैसपर जे छै ने धुइयाँ नहि निकलै छै ओते हानिकारक धुइआँ निकलबे ने करै छै आओर चूल्हा तुलहापरऽ धुइयाँ निकलै छै बहुत हानिकारक सब